زندگی میں ہر دن کچھ نہ کچھ واقعات یا خبر ایسے ہوتے رہتے ہیں جو دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور یادگار بھی ہوتے ہیں حالیہ میں جو یادگار دلچسپ واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ہم میچ کھیلنے گئے تھے کرکٹ اور ہم دوسری ٹیم سے میچ کھیل رہے تھے اور ہمیں جیت کے لیے ایک اوور میں پندرہ رن کی ضرورت تھی اور میں بیٹنگ کر رہا تھا آخری کے تین بالوں میں دس رن کی ضرورت تھی اور میں نے تین بالوں میں دس رن مکمل کر دیے بنا دیے جس کی وجہ سے پوری ہماری ٹیم جیت گئی اور پوری ٹیم بہت خوش ہوئی اور یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی خوشگوار رہا دلچسپ رہا اور یہ یادگار بھی ہے ہمارے لیے